आमी घरान सुद्दा कोंकणींत उलयता की बाय एक एकदां जाता की इंग्लीश वड्ज यूज जाता पूण कोंकनी ईज कम्फटेबल खूब कम्फटेबल हा जी आमी कोणाकूय जाण्ट्यांक व्हडल्यांक कोणा कडेन जाल्यार कोंकणीनूच उलयता तांकां कोंकणी खूब बरी जाका जमता आनी कोंकणी एक्सपिरियन्स खूब बरो हा आमी आतां सुद्दा इंग्लीश मिडयमान वयता पूण अशें एक एकदां दिसता की टिचरींनी इंग्लिशीन सांगपा जाग्यार कोंकणीन सांगलें जाल्यार तें चड बेगीन अंडस्टँड जातलें आसलें